ट्युरिस्टांक घरांत रावपाची सुविधा दिवपी तुमच्या शेजाऱ्या कडलीं घरां तुमकां खबर आसात ताचो कसलोय सेवा उपलब्ध आसात आसता हांगा खंयसर हॉटलां वा धर्मशाळा आसता फुकट समुदायीक गॅरंटी हावस गॅस्ट हावस हे सुवातेर भोंवंक आयला उपरांत भोंवडेकार खंय रावता